हाँ मैंने बर्ड वाचिंग के दौरान बर्ड्स की फ़ोटोग्राफी की कोशिश करी है जब हम ज़ू जाते हैं देखने या जंगल में जाते हैं घूमने के लिए तो वहाँ पर जो पक्षी होतें हैं तो मैंने उनकी और फ़ोटोग्राफी करी है जो मुझे सबसे शानदार जो शॉट्स लगते हैं पक्षियों के तो मुझे वो उनके उड़ते हुए शॉट्स लगते हैं या कभी कोई पक्षी ना पानी पीता है या तालाब के पास होता है तो उस समय के दौरान जब है ना पक्षियों की अगर फ़ोटोग्राफी की जाए तो वो काफ़ी अच्छी लगती है काफ़ी सुंदर आती है पक्षियों की फ़ोटोग्राफी तो बर्ड वाचिंग के दौरान मैंने काफ़ी फ़ोटोग्राफी की कोशिश करी है उनके पानी पीते हुए उनके पैदल चलते हुए और उनके उड़ते हुए और मुझे ऐसे ही जो उड़ते हुए और जो मुझे उड़ते हुए पक्षियों की जो फ़ोटोस दिखती है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है मुझे मेरे मन को काफ़ी मोहित करती हैं